اردو ہماری مادری زبان ہے اور اردو یہ ترکی کا لفظ ہے جس کے منعی ہیں لشکر اور اردو ہماری تہذیب ایک بہت ہی تہذیب کی زبان ہے جس میں کہ مطلب ہم اپنے بڑے سے آپ کر کے بات کرتے ہیں اور اپنے چھوٹے سے تو کر کے بات کرتے ہیں آپ بھی کر کے بات بات کر سکتے ہیں اور اپنے ہم عمر کے جو ہوتے ہیں ان سے تم کر کے بات کرتے ہیں اردو اتنی شیریں زبان ہے کہ جب کوئی اردو بولتا ہے تو ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم اس کو سنتے ہی جائیں یہ کسی اور زبان میں نہیں پایا جاتا ہے یہ صرف اردو میں ہی پایا جاتا ہے اردو کی اردو کی بات ہی الگ ہے اردو میں ایک تہذیب تمدن پایا جاتا ہے